मुंहिंजे फोन में हाणे स्क्रीन थोरी ख़राबु आहे मतिलबु टुटणी टू जल्दी टुटी थी सघे ऐं इन जा सर्विस सेंटर बि एॾा कान्हनि आसे पासे में परे परे वञिणो पवंदो आहे सम्झो कुझु ख़राबु थी वञे त जामु परे वञिणो पवंदो ठाराहिण लाइ आसे पासे में कोई सर्विस सेंटर नाहे हिन जो हिन फोन जी बैटरी वरी चार पंज कलाकु हलंदी आहे पर अगरि मां वधीक वधीक देर इस्तेमालु कयो त उहो गरमु थियणु चालू थींदो आहे पोइ मूंखे डपु लॻंदो आहे फाटी वाटी न पए ऐं हिन जो वरी छा आहे न चवण में चार पंज कलाकु बैट हले थी बैटरी पर पोइ बि न हेॾी न मां त इअं पियो चवां मोबाइल सुठो आहे पर हिन जी ख़राबु ॻाल्हियूं बि आहिनि कुझु कुझु जेके मूंखे नथी सम्झ में अचनि हिन अपडेटस बि एॾी नथी अचनि एंड्रॉयड जा अपडेट जेकी हूंदियूं आहिनि आ सम्झो हाणे जेकी लेटेस्ट अपडेट आहे उहा न आई आहे मूंखे अञा ताईं ऐं अलाए कंहिंमहिल ईंदी भॻवानु ॼाणे